हां निक्के होंदे केंई तरां दियां कहानियां नै साढ़ी हिस्ट्री दियां जेह्ड़ियां असें गी अपने दादा दादी जां मम्मी भापे कोला दा सुनदे रेह् आं इक कहानी जेह्ड़ी सब तो जेह्ड़ी मिगी लगदी रेही शिवाजी दी जेह्ड़े मराठा हे उंदा दोस्त हा ताना जी उनें जेह्ड़ा इक किला जेह्ड़ा जित्तेआ हा ते ताना जी उसी जित्तेआ कियां ओह् जेह्ड़ा किला हा इक बड़ी उच्ची प्हाड़ी पर हा ते ओह्दे उप्पर चढ़ने दा होर कोई रस्ता नेंई हा लब्भदा क्योंकि दुशमन उप्पर बैट्ठे दा हा ते उत्थें तक पुज्जनें तांई ताना जी जेह्ड़ा शिवाजी होंदा दोस्त हा उनैं केह् कीता जेह्ड़ा जानवर होंदा घोह् जिसी बोलने अस अपनी डोगरी च ते इंगलिश च उसी बारानस बोलदे मोनिटर ओह्दा यूस कीता ओह्दा इस्तेमाल कीता ओह्दे जेह्ड़ी दुम्ब ही उसी रस्सी बद्दी ते घोह् गी उप्पर सुट्टेआ घोह् दीइक बड़ी बिशेस्ता एह् होंदी ऐ कि ओह् जित्थें अपने पंजे अड़ाई लैंदी ऐ तां उत्थां दा ओह् जल्दी फिसलदी नी ऐ तां उनैं केह् कीता उसी उप्पर रस्सी बन्नियै सुट्टेआ ते ते घोह् नै केह् कीता उत्थें अपने पंजे गाह्ड़ी ले ते ओह्दै स्हारै स्हारै जेह्ड़े सैनिक हे ओह् उप्पर चढ़िये ते फिरी उनैं दुशमन कन्नै लड़ाई करियै ओह् किला फते करी लेआ जित्ती लेआ ते एह् साढ़ा पराना दसदे संस्कृति दसदी कि साढ़े जेह्ड़े भारत बर्श बिच्च किन्ने महान योध्दा होऐ जियां ताना जी होए शीवाजी ते एह् बी मीगी बड़ी अच्छी सगदी मिगी कहानी इक पृथ्वीराज चौहान दी जेह्दै बिच्च उंदा दोस्त होंदा चन्दपरदेई जिसलै लास्ट बिच्च अन्त बिच्च जिसलै पृथ्वीराज चौहान गी पकड़ी लैंदा दुश्मन मोहम्मद गौरी तां ओह् बोलदा दसतेरे कन्नै केह् स्लूक कीता जा तां ओह् आखदा मिगी इक बारी तीर चलानें दी इज़ाजत दित्ती जा तां उसलै जेह्ड़ियां पृथ्वीराज चौहान दियां अक्खां अन्नियां करी ओड़ी दियां होंदियां तो ओह् आखदा में तीर चलाना ते ओह् चन्दबरदेई उसी अपनी कविता बिच्च कुश शब्द बोलदा ते पृथ्वीराज चौहान होर तीर चलांदे मोहम्मद गौरी अपने सिंघासन पर बैठे दा होंदा ते पृथ्वीराज चौहान शब्द रूपी वेदा वान चलांदे होंदे हे जिध्दरों शब्द दिक्खियै समझी जंदे हे ओह् ते इयां वान चलांदे ते मोहम्मद गौरी गी तीर कन्नै मारी ओड़दे एह् कहानी जेह्ड़ी ऐ ओह् मिगी बड़ा ओह् करदी ऐ किन्ने किन्ने योध्दा किन्ने किन्ने महान साढ़े देश बिच्च पैदा होए दे